डान्स करिये जेह्ड़े मत्लब हैल्थी डान्स कन्नै बन्दा मी लगदा कि हैल्थी बी रौह्ंदा ऐ क्युंकी डांस करिये साढ़ी बाडी मतलब जिन्ने खाना बगैरा खाने लोग ते लेटी रोंह्दे डांस बगैरा करगे हैल्थी रोह्गे मतलब हैल्थी मीन्स मतलब साढ़ी बाडी कोई प्राब्लम डांस बगैरा करगे आहे अपने आप गी फ्रेश फील करने होन्ने आं साढ़े माइंड माइंड पूरी बाडी मत्लब फिट रौह्न्दी ऐ माइंड इ'यां फ्रेश होई जन्दा आहें डांस करने चाहिदा अगर आहें डांस करने आं ते आहें अलग गै खुशी मिलदी ऐ डांस करिये आहे डांस करना चाहिदा मतलब जेह्ड़े मतलब बीमार कोई नेईं बी कर सकदा में निं बोलदी कि सारे डांस करो पर जेह्ड़ा बन्दा मतलब जूस्सी पसन्द ऐ ओह् करो डांस नेईं करगे ते मतलब अपने आप गी गै दुखी दुख पजाने आह्ला इक ते अपना मतलब इक ते अगर अस डांस करगे साढ़ी सेह्त बी ठीक रौह्नंदी ऐ ठीक मतलब कि ठीक ते रौह्नंदी ऐ थोह्ड़ा ते फर्क पौंदा ऐ जैदा निं बोली सकदी पर थोह्ड़ा ते साढ़ी बाडी ठीक रौह्नंदी ऐ अगर अस डांस करने आ आहें मतलब डांस करो जौह्दा मन करदा करो डांस मतलब ओह्दे कन्नै आहे खुशी मिल्दी ऐ इक तरफ खुशी मिल्दी ऐ और इक साढ़ी सेह्त बी ठीक रौह्नंदी ऐ आहे मतलब करना चाहिदा जो साढ़ा मन करे जिन्दगी च आये दे ओ ते करो जो मन करदा जियां ब्याह् कारजे च कोई जन्दा केई लोग आखदे आहें बमार आ आहें नेईं डांस करी सकदे मतलब नेईं करी सकदे थोह्ड़ा मतलब थोह्ड़ा डांस करो फिर मतलब खुश होई जन्दे सारे अपने अपने तरीके दा डांस करदे लोग दिक्खदे उनें दिक्खिये किन्नी खुशी मिलदी ऐ कोई कनैहा डांस करा दा होंदा कोई कनैहा डांस करा दा होंदा सारे अपने अपने तरीके डांस करदे सारे उनें दिक्खिये खुश मतलब खुश गै होंदा दुक्खी ते निं कोई होंदा आहें डांस करिये सारे मतलब खुशी अपने आप दी ते खुशी पजाने आ दूऐ बंदे जेह्ड़ा दूआ बंदा दिखा दा होऐ जां बैठे दा होऐ कोल मतलब उनें बी खुशी मिलदी ऐ अगर आहें आपु डांस करे दे आ दूऐ बंदे बी डांस करा दे आं बड़ा सुकून मिलदा ऐ ताइयै लोक बोलदे ब्याह् कारजे च रौनक लग्गी रौह्ंदी मतलब रौनक ते मतलब डांस दी वजह कन्नै गे होंदी ऐ डीजे बगैरा लग्गे दे होंदे ते डीजे पर आओ गै ताल आई जंदा डांस दा डांस करने आस्तै हर इक जेह्ड़ा नेईं बी करदा डांस ओह् बी करन लग्गी जंदा मतलब सारे आपने जेह्ड़ा बमार बी ओह् बी डांस करग डीजे लग्गे दे होगन ते मतलब डांस करने च ओह् मजा सारे लोग खुश होई जन्दे न ताइये लोग ब्याह् कारजे च जन्दे सारे अपने रिश्तेदारें कन्नै मिलदे न मतलब जेह्ड़े बिछड़े दे होंदे जेह्ड़े कदे नेईं मिले दे होंदे ओह् मिलियै उद्धर डांस बगैरा करदे न करदे खुश होंदे इक दूऐ मिलिये इक ते बंदे सेह्त ठीक होई जन्दी इक ते ओह् खुशी मिलदी जेह्ड़ी कदे नेईं मिली दी होऐ मतलब मिली दी ते ओह् पर डांस कन्नै खुशी मिलदी ऐ मतलब जेह्ड़ी मतलब ओह् किन्ने किन्ने चिरे बाद कोई फंक्शन आग लोग डांस करग इ'यां कौन डांस करा दा घर जेह्ड़े बुड्ढे बुड्ढे लोग ने जां मतलब थोह्ड़े होई ऐ बमार बगैरा होन कौन डांस करा दा फंक्शन बगैरा होग लोग बगैरा जन्दे उत्थें डांस बगैरा करदे इ'यां कौन डांस करा दा ते डांस करदे ते मतलब थोह्ड़ा खुश होई जन्दे मतलब आपने आप दी ठीक मतलब जेह्ड़े बमार होंदे ओह् बी मतलब आपने थोह्ड़ा ठीक मेहसूस करांदे न पर मतलव डांस कन्नै आहें इक अलग खुशी मिलदी ऐ आहें डांस करना चाहिदा जिन्ना होई सके जैदा निं मतलब थोह्ड़ा करो अगर मन करदा अगर खुशी मिला दी ऐ मन ते आहे कुछ बी करने त्यार आ आगे आहे डांस करने कन्ने खुशी मिला दी ऐ आहें डांस करना ओह्दे कन्नै डांस मतलव खुशी दी गल्ल बक्ख ऐ आहें साढ़ी सेह्त बी ठीक रौह्ंदी ऐ डांस कन्नै लोग आखदे कि आहें नचगे ते आहें बमार होई जाना नच्चने कन्नै कोई बमार निं होंदा आहें मतलब ठीक रौह्ने आं ओह्दे कन्नै सो इक ते खुशी मिलदी इक ते साढ़ी सेह्त ठीक रौह्ंदी ऐ